नमस्ते क्या चाहिए जी बताइए फूल तो हमारे के यहाँ हर चीज़ का मिल जाएगा आपको गेंदे का फूल मिल जाएगा गुलाब का फूल मिल जाएगा और भी कनैल वगैरह की जो भी फूल चाहिये वे सब मिल जाएँगे और हमारे के यहाँ थोक में फूल ऊल जाते हैं हम लोग थोक में ही बेचते हैं अपना वह चाहे इकट्ठा ले कर जाइए तोड़ तोड़ कर जैसे भी जी तो मैम गुलाब का ले लीजिए फूल और आपको गेंदे का ले लीजिए वे दुआर उआर पर अपना घर के अंद उंदर खूब ढेर सारा सजाने के लिये वह सब अच्छा लगता है शोभा देता है मतलब वहाँ आ कर आप देख लीजिए हमारे यहाँ तो हर चीज़ मिल जाएगी किलो के हिसाब तो हम यहाँ पर गेंदा मिल जाएगा आपको अस्सी रुपये पिच्चासी रुपये किलो के बीच में दो तरीके के गेंदे का फूल है और रही गुलाब का फूल है तो गुलाब का रेंज महँगा है एक सौ बीस रुपये किलो है गुलाब मेरे पास और गुलाब रही बात गुलाब गुलाब का फूल भी अगर हर जगह ओ उसको सजाने में तो वह भी अच्छा शोभा देगा कहीं पर भी उसको लगा लीजिए वह कनैल वगैरह का भी फूल चाहिए तो उसके लिए भी मतलब करवा सकते हैं वह भी मिल जाएगा हमारे यहाँ लेकिन यहाँ सिर्फ़ सब थोक में मिलेगा हमारे यहाँ कोई छुट्टे में हम नहीं बेचते हैं सिर्फ़ थोक का काम हमारे यहाँ चलता है मैम आप गुड़हल का फूल चाहिए गुड़हल का फूल मैम आपको मिल जाएगा एक सौ एक सौ पाँच एक सौ दस रुपये के रेंज में है वह भी दो तीन तरीके का गुड़हल है बढ़िया अब जैसे आपको जी

हाँ तो मैम तीन तरीके का मेरे पास है गुड़हल का फूल आप किसी को भेज दीजिए आ जाइए देख लीजिए हमारे शॉप पर जैसा आपको समझ में आए आप ले जाइए वही हिसाब से और आ जाइए एक बार देख लीजिए आपको खुद ही समझ में आ जाएगा यहाँ पर और नहीं तो कुछ कम ज़्यादा हो जाएगा ल् ल् एक बार आइए देखिए तो जी ठीक है मैम मिल जाएगा फूल तो काफ़ी है मेरे पास सब प्रकार के तीन मतलब सात आठ प्रकार के तो मैं ही बेचता हूँ और जो मेरे पास नहीं होगा उसके लिए भी आपको ज़रूरत होगी तो उसको लिए भी मैं मँगा सकता हूँ ऑर्डर कर के मतलब जहाँ से मैं लाता हूँ तो यहाँ पर नर्सरी उर्सरी भी हमारी है वहाँ से पूरी बात हम कर के अपना आपको जो चाहिअ होगा हम मँगा देंगे

हाँ तो मैम बता तो दिया आपको वह गुलाब का फूल पड़ेगा एक सौ बीस के बीस में पड़ेगा और गुड़हैल का फूल आपको तीन डिजाइन में एक सौ पाँच एक सौ दस के बीच में यह तीनों डिजाइन आपको मिल जाएगी जो अच्छा लगेगा आप ले लीजिएगा